हमरा इलाकामे परिवहनके सबसँ अच्छा साधन रोड छियै लेकिन अप गावमे रोड भी कच्चा छियै जे कि बारिशके समय गड्ढा गुड्ढी भए जाइ छै आओर हमर इलाकासँ थोड़ा बाहर शहरमे रोड थोड़ा पक्का रोड छियै जेकि थोड़ा गाड़ी वुड़ि चलै लए सही रहै छियै आओर हमरासभके जब थोड़ा बाहर कहीं जाय लए छियै तब रे रेलके भी सुविधा छियै रेलपर बैठकऽ हमसभ कहीं बाहर आरामसँ जाइ छियै लेकिन बहुत जल्दी इमर्जेन्सीके टाइममे अगर बाहर जाइ छियै तब रेल या बस काम नहि आबै छियै तखनि लए हवाई हवाई अड्डा अगर रहै छियै तब हवाई जहाजसँ बहुत आसानीसँ इमर्जेन्सीके टाइममे हम जाइ छियै बाहर एहि लए हमर एरियामे एहि समस्या छिए कि कम सँ कम एकगो हवाई अड्डा बनि जाइ छियै जाहिसँ कि बीमारी यऽ ककरो परीक्षाके टाइम छियै तऽ ओ सब जल्दीसँ बहुत दूर बाहर भी जहाँपर भी हवाई जहाज जाइ छियै जा सकै है